गाँव में भैस हैं आदमी पाल रखे हैं दस दस भैंस पाल रखे हैं उस भैंस से घुमाते हैं पहले तो सुबह खिलाएँगे खिलाकर इसके बाद खिला लेंगे तो दूध निकालेंगे दूध निकलने के बाद तो उसको भूँजेंगे भूँज के तो उसको ले जाकर बेचेंगे बजार में बेचकर लेकर आएँगे उसको खर खिलाने के लिए चुन्नी है खेड़ही है पशु पराग है दलिया खिलाएँगे खिलाने के बाद तब उसको घुमाएँगे फिर सुबह से लेकर शाम तक घुमाएँगे ले जाकर खेते खेते घुमाएँगे घुमाकर लेकर आए शाम को तब फिर दूध निकालेंगे तब उसको दूध को रख देंगे तो सुबह सारा दूध बेचेंगे बेचकर खोआ बनाकर लेकर जाएँगे फिर बाज़ार और बाज़ार से फिर लेकर आएँगे सब खिलाने पिलाने के लिए फिर इससे अब गाय बा अब गाय लेकर उसको गाय तो घूमती नहीं है तो फिर रखकर बाँध बाँध खिलाते हैं खिलाने के उसको गोबर को पाथते हैं पाथकर तो उसको चालू सुखवाते हैं सुखौले के बाद तो उसको बेचते हैं घर पर ग्वारा से खाना भी बनाते हैं बेचते भी हैं ग्वारा से सबका काम करते हैं फिर हो गई बकरी बकरी को घुमाते हैं दिनभर सुबह से लेकर शाम तक घुमाते हैं बकरिन को बकरी पालकर तो बकरी पालने के बाद वह सब बच्चा होते हैं बच्चन को बेचते हैं बेचकर पैसे कमाते हैं पैसे कमाकर अपना जमा करते हैं जमा करने के बाद फिन भे वह हो गया भेड़िन नहीं जैसे भेड़िन सुबह से लेकर शाम तक भेड़ हैं घूमते हैं तो उसको घूमना शाम हो गया और अन्हार हो गया तो उसको खेत में रखते हैं खेतवाले उसको पैसे देते हैं साथ में देते हैं देने के बाद उसको कुछ खिलाने तब फिर सुबह हो गई तो उसको ले जाकर घर पर घुमाएँगे फिर सारा दिन घुमाते ही रहते हैं रात के रात खाली ये रहते हैं खेतों में खेत में रखने के बाद पैसे रखते हैं तो उसको पैसे लेते हैं राशन लेते हैं ले लेकर अपना काम करते हैं अपना कमाते हैं धमाते हैं अपना जमा करते हैं फिर उसको बकरा भेड़िन के रोआँ रोआँ बेच देते हैं बेच बेचने के बाद अपना कमाते हैं पैसा अपना हर एक चीज़ से पैसे कमाते हैं बकरी है बकरी से भी कमाते हैं हरेक चीज़ से बकरा सब बेच दिए पैसा हो गया उससे अलावा फिर जैसे अब गाय है दूध निकालते हैं दूध निकल दूध निकालकर बेचते हैं बेचने के बाद उसको ले जाकर बेचते हैं बेचने के बाद